हाँ मेरे शहर हिंडोंन में मुझे रहना क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुझे टेम्पेल पसंद हैं और भ्रमण करने के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखना पसंद करते हैं लोग मेरे क्या मैं और लोग भी उनको देखना पसंद करते हैं जैसे कि प्रहलाद कुंड है नरसिंह भगवान का मंदिर है टीकाकुण्ड टीकाकुण्ड हनुमान जी का मंदिर है उनको लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रिय प्यार से और पूजा भक्ति करते हैं उनको देखना पसंद करते हैं मैं भी यहाँ पर झरने और जैसे गणेश रिसोर्ट है इनको देखना पसंद करता हूँ क्योंकि इनमें अच्छी अच्छी वादियाँ बनी हुई हैं उनके अन्दर जिनको देखना अत्यधिक लोकप्रिय है इससे यहाँ पर जायेंगे